योग योग करय योगा योग करयसँ सेहत बनै छै आओर सुबह सवेरे योगा करयसँ सेहत बनै छै आओर बेमारी हर दूर होइ छै

आओर सुबह सवेरे शरीरमे हवा लगना चाही सभ बेमारी दूर रहै छै हरचीज हर परेशानीसँ दूर रहै छै आओर स्वस्थ रहै छै आओर शरीर भी ठीक रहै छै योगा करयसँ हरचीज ठीक रहै छै आओर अपन घरमे बालबच्चा सभकेँ योगा कराना चाही आओर फैमलीमे सभकेँ सुबह सवेरे जगाना चाही सभकेँ हवा सवेरे जगाना आओर उठबय लए चाही आओर सभ हर जगह जाइ छै आओर पैदल चलयसँ ठीक रहै छै आओर बोलयसँ भी ठीक रहै छै आओर सभ आदमीकेँ बोलना चाही आओर सीखना चाही आओर योग करयमे सभ ठीक रहै छै आओर सभकेँ योग करना चाहिए आओर घरमे भी सभकेँ बतबै छै योगी करय लेल आओर सभकेँ कहना चाही योग करय लेल आओर सभ ठीक रहै छै आओर ई सुबह सवेरे सभकेँ योगी कराना चाही

आओर सबभ आदमीकेँ छै ने घरमे बालबच्चा सभ भाय बहिन सभकेँ सुबह सवेरे जगाय कऽ योगी करबै छै आओर सेहत ठीक रहै छै आओर पैदल चलयसँ भी सेहत ठीक रहै छै आओर जहाँ पैदल चलै छै जहाँ जा सकै छियै सभकेँ सेहतमन्द रहै छै आओर हरकाम करि सकै छै सेहत ठीक रहै छै तऽ सेहत अगर खराब रहै छै तऽ कोइ काम नहि करि सकै छै सभकेँ योग करना चाही योगीके मतलब इसभ ठीक होना चाही सभ ठीक रहै छै सभकेँ अपन अपन काम करना चाही काम करयमे सेहत ठीक रहै छै तन्दुरुस्ती रहै छै हर बेमारीसँ दूर रहै छै सभकेँ सिखाना चाही बालबच्चाकेँ सभकेँ भाय बहिन सभकेँ सिखाना चाही हर जगह जाना चाही घूमय फिरय लेल आ घरमे बैठै छै बेमारी होइ छै आओर काम करै छै सेहत ठीक रहै छै सभकेँ बताना चाही जे सवेरे नहि जगै छै ओकरा उठाना चाही आओर सवेरे उठा कऽ योगी कराना चाही आओर चलयलासँ थोड़ा बाहरके हवा लगबय लेल कहै छै ओकरा सूतयमे आ हर परेशानी होइ छै आओर चलयमे फिरयमे सवेरेकेँ हवा लगेनाय हर परेशानी दूर रहै छै आओर सभ सभकेँ बतयतै सुबह सवेरे उठय लेल आओर योगी करय लेल सेहत तन्दुरुस्ती रखै रहै रहै छै हर बेमारीसँ दूर रहै छै सभकेँ बता दै लए घरमे माय बाप भाय बहिन सभकेँ बतबै लए अओर अड़ोस पड़ोसमे सभकेँ बतबै लए जे जे सुबह सवेरे जगय लेल आओर योगी करय लेल सेहत तन्दुरुस्ती रखय लेल आ सभ सभ बतबय लेल सभकेँ सिखबय लेल आओर हमहूँ घरमे सभकेँ बताय रहल छियै सिखा रहल छियै आओर बालबच्चाकेँ भेजय लेल पढ़य लेल आओर सवेरे जगबय लेल सभकिछु करय लेल आओर हरजगह जाय लेल घरपर सिखबै छियै जे बतबै छै घरमे योगी करै छै सेहत तन्दुरुस्ती रहै छै आओर सभकऽ बतैयौ और सब सभकेँ जगबै छै सभकेँ कहै छै हर परेशानीसँ दूर रहै छै आओर हर ई हर जगह जाइ छै सवेरे सवेरे उठा कऽ सभकेँ बतबै छै बोलै बोलबै छै आओर कहीँ जाइ छै सभ योगी करबय लेल सवेरे जाय लेल आओर सभके सेहत तन्दुरुस्ती रहै छै